میرا سب سے پسندیدہ کھانا جو ہے وہ بریانی ہے اور میرا پسندیدہ کھانا کیا ہے یہ لکھنؤ میں بہت سارے لوگوں کا پسندیدہ کھانا ہے اور یہ بریانی یہاں کی جو مشہور بریانی ہے اِس ٹائم وہ مُراد آبادی بریانی یہاں کی بہت زیادہ مشہور بریانی ہے اِس کو بہت خاص لوگ ہی بنا پاتے ہیں یہ عام طور پر ہوٹلوں پہ زیادہ دستیاب ہے گھروں میں اُس طرح کا ٹیسٹ نہیں مل پاتا ہے آج ہی میں نے صُبح کے ٹائم ٹائم پر مُراد آبادی بریانی سے ناشتہ کیا ہے اور یہ بریانی بہت سارے لوگوں کو بہت پسند ہے یہ عام طور پر یہاں کی شادیوں کے رواج میں بریانیوں کا اہم کردار ہے لوگ صرف بریانی کھانے یہاں کی شادیوں میں آتے ہیں اور ہم اِس بریانی کو کھانا سب سے زیادہ پسند ہوٹلوں میں کرتے ہیں ہوٹلوں میں یہاں کا ایک مشہور جو ہوٹل ہے امین آباد میں جس کو ٹنڈے کبابی کے نام سے ہوٹل کا نام ہے لیکن یہاں کی بریانی مُراد آبادی بریانی جو بہت مشہور ہے اور ہم وہیں پر یہ بریانی کو کھانا پسند کرتے ہیں جو مرغے کی بریانی بہت زبردست اور ٹیسٹی بناتے ہیں